नमस्ते हाँ दीदी हाँ हाँ हमारी दुकान है ना वहाँ पर पट्टी में जो हनुमान मंदिर है बगल में ही दुकान है उसी सड़क पर है हमारी दुकान आपको क्या चाहिए लैपटॉप चाहिए लैप अच्छा दीदी ठीक है मतलब पचास हज़ार से ज़्यादा का ही है अगर आप बोलेंगी पचास हज़ार तक मिल जाएगा हाँ मतलब पढ़ाई करने के लिए लेना है ना

अच्छा अभी नहीं है तो कोई बात नहीं आप दस हज़ार बीस हज़ार तक आपके पास जितना भी पैसो का है बजट जितना आपके पास है उतना आप अगर लेकर आ जाइएगा बाकी हम महीना महीना के मंथली किश्त बाँध देंगे तो किश्त किश्त आप करके दे दीजिएगा ताकि आपको आपका मतलब बच्चे की पढ़ाई भी चलती रहें और आप का कोई परेशानी भी ना आए एकट्ठा भी काम भी आपका हो जाएँ ठीक है दीदी ठीक है दीदी ठीक है तो आप बच्चे का जो है ना उन्ही का आई डी लगेगा क्योंकि वह जब पढ़ाई करेंगे कम्प्यूटर से मतलब लैपटॉप से तो उनका ही आई डी लगेगा उनका जो जो का काग़ज़ है हाँ आधार कार्ड और जो भी पैन कार्ड बना है आधार कार्ड बना है और बैंक पासबुक भी कुछ जो लगता है सारे प्रूफ लेकर आइएगा जो लैपटॉप में लगेगा लगा देंगे नहीं तो आपको वापस कर देंगे नहीं मतलब लगता है ना बनवा के देंगे तो उसमें भी एक खाता खुलबाना पड़ेगा तो उसी में जाएगा ना तो आधार एक फोटो पैन कार्ड यह सारे चीज़ें चाहिए ठीक है ठीक है दीदी आप आ जाइएगा तो आपको दिखा देंगे आपको दिखा देंगे आपको बेटे को जो उनके पढ़ाई लायक लगेगा उसके हिसाब से आप खरीद लीजिएगा ठीक है दीदी हाँ दीदी ठीक है हाँ दीदी ठीक है हम तो यहीं दुकान पर ही हैं हाँ यहीं पर हैं हम आप जब भी आइएगा हम आपको आपके ज़रूरत के हिसाब से आपको कंप लैपटॉप दे देंगे नमस्ते दीदी हाँ दीदी हाँ दीदी नमस्ते